ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اپنے پریوار کو ہی دیتے ہیں جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ اپنے پریوار کے لیے کرتے ہیں ہم کمانے جاتے ہیں تو اپنے پریوار کے لیے ہی کمانے جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پریوار اچھے سے رہے سکھ رہے سکھی سے رہے اور ان کو سبھی خوشیاں ملیں تو اس کے لیے ہم کتنی محنت بھی کرتے ہیں تو میرے علاوہ باقی سبھی بھی جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں وہ بھی اپنے پریوار کے لیے ہی کام کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اہمیت سب سے زیادہ پریوار کی ہی ہوتی ہے جیون میں تو کوئی بھی ویکتی ہوتا ہے اس کا جو اس کی زندگی جو جڑی ہوتی ہے اس کے پریوار سے جڑی ہوتی ہے اور اس کے پریوار کے آگے کوئی بھی چیز جو ہے اہمیت نہیں رکھتی ہے